اردو زبان کی تاریخ اور ارتقا میں دیگر زبانوں خاص طور پر سنسکرت اور انگریزی کا گہرا اثر رہا ہے اردو بنیادی طور پر ہندی فارسی عربی اور ترکی کے الفاظ پر مشتمل ہے لیکن اس کی بنیاد پر جو زبان تیار ہوئی وہ مختلف ادوار میں مختلف زبانوں سے متأثر ہوتی رہی اردو زبان کے ارتقا کا آغاز ہندوستان میں ہوا جہاں سنسکرت ایک قدیم اور مقدس زبان کے طور پر استعمال ہوتی تھی سنسکرت نے اردو کے بنیادی ڈھانچے پر گہرا اثر ڈالا اردو کے بہت سے بنیادی الفاظ جملوں کے ساختیاتی پہلو اور گرامر کے اصول سنسکرت سے ماخوذ ہیں ہندی جوکہ اردو کی ایک بڑی بنیاد ہے خود سنسرکت سے متأثر ہے اور اسی بنیاد پر اردو نے بھی سنسکرت سے الفاظ اور تراکیب کو اپنایا مثال کے طور پر اردو میں ایسے کئی الفاظ ہیں جو سنسکرت سے لیے گئے ہیں جیسے آتما روح دھرم یعنی مذہب برہما یعنی خدا وغیرہ یہ الفاظ اردو زبان میں اپنی اصل شکل کے ساتھ یا کچھ تبدیلیوں کے ساتھ موجود ہیں برطانوی راج کے دوران انگریزی نے ہندوستانی زبانوں پر وسیع اثر ڈالا جس میں اردو بھی شامل تھی انگریزی الفاظ نے اردو لغت میں اپنی جگہ بنائی خاص طور پر جدید دور میں سائنس ٹکنالوجی سیاست اور دیگر شعبوں میں انگریزی کے الفاظ کا استعمال عام ہو گیا ہے انگریزی کے کئی الفاظ اردو میں بغیر کسی تبدیلی کے استعمال ہوتے ہیں جیسے ٹیلیفون کمپیوٹر ریڈیو وغیرہ علاوہ ازیں انگریزی نے اردو کی روزمرہ کی بول چال پر بھی اثر ڈالا ہے انگریزی کے جملے اور اصطلاحات اردو میں شامل ہو گئے ہیں جیسے آپ کیسے ہیں کے بجائے ہاؤ آر یو یا شکریہ کے بجائے تھینک یو وغیرہ اردو زبان پر سنسکرت اور انگریزی دونوں کا اثر واضح ہے سنسکرت نے اردو کی بنیاد رکھی جبکہ انگریزی نے اسے جدید دور کے تقاضے کے مطابق ڈھالنے میں مدد دی آج کی اردو ایک جامع اور ترقی پذیر زبان ہے جو مختلف زبانوں سے اثرات قبول کرتے ہوئے اپنی انفرادیت برقرار رکھتی ہے اردو کی یہ صلاحیت کہ وہ مختلف زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات کو اپنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی اسے ایک زندہ اور مسلسل ارتقا پذیر زبان بناتی ہے اس کے ذریعے اردو زبان نے نہ صرف اپنی بنیادی ورثے کو محفوظ رکھا ہے بلکہ جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالا بھی ہے